ہلیو سر میری بات پرنسپل صاحب سے ہو رہی ہے جی سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر میرا پرس کھو گیا ہے اور اُس میں کافی قیمتی چیزیں تھیں کچھ کیش تھے اے ٹی ایم کارڈ تھے اور شناختی کارڈ جو اُس میں تھا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں تو سر اب وہ واپس مجھے مِلنے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے سر کیا کرنا ہوگا مجھے سر میرا نام عفان احمد ہے میں آپ کے کالج میں اسٹوڈنٹ ہوں

جی سر میں کہہ رہا تھا کہ میرا پرس کھو گیا ہے تو جی اُس میں کافی ساری چیزیں تھیں پیسے تھے اے ٹی ایم کارڈ تھے اور شناختی کارڈ بھی تھا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں تو اُسے کیسے واپس مِل سکتا ہے کیسے کیسے مطلب کیا کرنا ہوگا سر وہ گارڈن میں گر گیا ہوگا کہیں شائد مجھے ایسا لگ رہا ہے جی جی

جی اچھا اچھا جی جی جی اچھا اچھا کتنا ٹائم لگ سکتا ہے سر اچھا اچھا

جی جی اچھا اچھا اچھا

جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک تھینک یو سر